ہمارے باورچی خانے میں مکسر گرائنڈر گیس سلنڈر اوون کا استعمال ہوتا ہے پہلے زمانے میں لوگ اوکھٹی سل بٹہ چکی چولہے کے استعمال کرتے تھے جیسے اگر گیہوں نکالنا ہے تو پھر چکی کے استعمال کرتے تھے اور دال وغیرہ کے لیے اوکھلی کی استعمال کرتے تھے اور مسالہ پیسنے کے لیے مکسر کی جگہ سل بٹہ کا استعمال ہوتا تھا اور کھانا پکانے کے لیے اوون نہیں تھے پہلے زمانے مین چولہا کا استعمال کیا جاتا تھا